तकनीक सां अॼकल्ह रेलवे जी टिकट बुक करणु ॾाढो आसान थी वियो आहे हवाई जहाज जी टिकट बुक करण ॾाढो आसान थी वियो आहे होटल जी बुकिंग करण बि ॾाढो आसान थी वियो आहे जेकी कुझु ऐप थींदियूं आहिनि उनजे माध्यमु सां असां यात्रा जी बि जानकारी वठी वठंदा आहियूं की ट्रेन किथे पहुंची आहे असांजी रेलगाड़ी कहिड़े नम्बर प्लेटफ़ॉर्म ते ईंदी ऐं कहिड़े नम्बर प्लेटफ़ॉर्म असांखे वञिणो आहे इन वज़ह सां असां रेलगाड़ी जी टिकेट अवलेबिलिटी बी पतो पइजी वेंदियूं आहिनि की आहिनि की कोन्ह टेक्नोलजी सां असांखे परिवहन में ॾाढो अचनि वञण में ॾाढो आसानी थी आहे